डांस असांजे स्वास्थ्य लाइ सुठी आहे डांस करण सां शरीर बि मजबूत थींदो आहे ऐं दिलि जी सिहत बि सुठी हूंदी आहे डांस करण सां असांखे ख़ुशीअ वांग़ुरु लॻंदो आहे डांस करण सां असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं मन बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे डांस असांजे शरीर लाइ सुठी आहे